خواتین و خواتین جو وہ پڑھتے لکھتے ہیں شروع سے وہ ٹیچر انٹیلیجنٹ جتنی بھی پہلے زمانے میں پڑھائی لکھائی نہیں ہوتی تھی خواتینوں کی اتنی اب اب ایسا چل گیا ہے جو خواتینوں کی پڑھائی لکھائی ایوم سب چیز یعنی ٹیچر بنتے ہیں ڈاکٹر جو جو بننا بن جاتے ہیں انہوں جاب لیتے ہیں سرکاری جاب لیتے ہیں پرائیویٹ جاب لیتے ہیں کوئی نہ کوئی جاب لیتے ہیں آج کل تو دیکھتے ہیں شہروں میں کتنی خواتینیں جاب لے کے اپنا ڈیوٹی کرتے ہیں اور بہت سے جاب کرتے ہیں خواتینیں اور شہر میں بھی خواتینیں پڑھائی کرتے ہیں اور جاب لیتے ہیں نوکری کرتے ہیں سرکاری یا پرائیویٹ جاب کرتے ہیں نوکری بھی کرتے ہیں خواتینیں کئی خواتینیں ہمارے ہمارے شہر میں ہیں جو جاب کے لیے ماہر ہیں اور جاب لینا چاہتے ہیں اور جاب ملتی بھی ہیں یہ سب خواتینوں کو بھی ہیں اور جیسے جتنی جنس کو دیتے ہیں اس سے بھی زیادہ خواتینوں کو بھی دیتے ہیں اس کی تعلیم دی جاتی ہے اور وہ پڑھ لکھ کے اپنی جاب لے لیتی ہے ایوم نوکری لیتی ہے سب چیز کرتے ہیں خواتینیں بھی جاب نوکری ہر ایک چیز کر سکتے ہیں